में अज्ज तुसेंगी सनाना बैष्णो माता दे बारे च पिछले साल साढ़े म्हल्ले दी गड्डी बैष्णो माता गेई बैष्णो माता गेई ते पैह्लें गै बरखा लग्गी पेदी ही इत्थें बी बरखा बड़ी ही होऐ दी स्टार्ट ते गड्डी च ठंड बी बड़ी होई गेदी ही असें केह् कीता भाई जेह्ड़ियां बैग लैते दे हे कोटियां शोटियां पाइयां कन्नै ञ्यानें बी लेते दे हे ते पुज्जी गे फिर असीं बैष्णो माता बस्सा च बैठे ते चली गे बैष्णो माता ते बैष्णो माता च सानूंं बस स्टैंड पर उतरना कुतै हा ते तोआरी सानूं कुतै ओड़ेआ फिर असीं पैदल गे बैष्णो माता बैष्णो माता दे कोई ऐटो नी लेआ कोई कुछ निं लेआ असीं चली गे में सोचेआ लाग्गै गै ऐ बैष्णो माता ते जंदे जंदे जै माता दी जै माता दी करदे गे असीं जियां जियां चली गे लत्तां थक्की गेइयां चढ़ाई बड़ी ही चढ़ी चली अड़ लत्तां बी थक्की गेइयां उंदे कन्नै डं फिर असें डंडे खरीदी ले चलोआ दा नेईं ही इ'यां साढ़े कोला कन्नै ठंड बी ही भला असीं आखिये कुसलै अद्ध कवारी आग जिसलै अद्ध कवारी आई कन्नै असीं बैग छड्डे अपने ज'मा कराए फिर अस चली गे दर्शन करन दर्शन करियै आए ते ञ्याने ठंडोई गे ञ्याने आखदे बड़ी ठंड ऐ बड़ी ठंड ऐ बड़ी चढ़ाई ऐ कन्नै हैनी हून चलोंदा चुक्कियै चलो ते फिर असें केह् कीता अद्ध कवारी राहें पैह्लें चाह् पीती थोह्ड़ा नाश्ता कीता फिरी असीं बच्चें गी कपड़े लाई दित्ते कपड़े लोआए उ'नेंगी फिर असीं भवन अ'ल्ल चली पे चलदे चलदे चलदे चलदे लत्तां थक्की गेइयां मगर भवन नी आवै भवन एड्डै दूर हा जै माता दी जै माता दी बोलदे गे ते असीं चलदे गे बड़ी जादा चढ़ाई ऐ उत्थें इन्नी चढ़ाई ऐ सौक्खा बंदा पुज्जी गै निं सकदा फिर असीं रुके हैनी चलदे रेह् अग्गैं जाइयै असीं चलना ते पिच्छें असेंगी म्ह्ल्ले आह्लें गी बलगी लैना फिर इ'यां इ'यां करियै अस अद्ध कवारी ते उत्थें भवन च पुज्जी गे भवन च पुज्जे न्हाते न्हाते न्हूते असें सवेरे टाइम पर असें दर्शन कीते कन्नै आरती बगैरा सुनी फिर अस चली गे बाबा भैरो नाथ दे मन्दर उत्थे बी असीं पैदल ई गे पर ओह् बी चढ़ाई बड़ी ऐ बड़ी जादा चढ़ाई ऐ जेह्ड़े असें डंडे लेते दे हे ओह् बी भज्जी गे ते दर्शन करियै फिर असें थोह्ड़ी रेस्ट कीती ते फिरी असें उत्थें दिक्खेआ बड़ी उच्ची प्हाड़ी ऐ कन्नै बड़ा सोह्ना मन्दर ऐ बैष्णो माता दा फिर असें भैरो नाथ दे जाइयै दिक्खेआ जेल्लै भैरो नाथ दे दर्शन कीते उप्परा दिक्खेआ मन्दर असीं बड़ा शैल सोहना लग्गेआ ते बड़ा मजा आया बैसे जाने दा ते तुसीं बी जाएओ घूमने फिरने आह्ली जगह् ऐ बड़ी सोह्नी जगह् ऐ दूरा दूरा दा लोग आंदे न असीं लोक असीं ते लोकल ऐं कोई दिल्ली दा कोई असाम दा कोई बैंगलोर दा कोई बाह्रले देश दे लोग बी आंदे न इत्थें घूमने गी इ'यां ते सर्दियें दे टाइम इत्थें बड़ी शैल बर्फ पौंदी ऐ ते बड़ी अच्छी जगह् ऐ घूमने आह्ली असें तिन्न चार दिन्न कट्टे बड़ा मजा लेआ असीं बच्चें बी बड़ा मजा लेआ बच्चे बी आखदे इक बारी असीं गे आं ते असीं बार बार जाना ऐ